جی ہلو جی میرا نام انضمام خان ہے میں نے آپ کے اسٹور سے گیمنگ کنسول کا آرڈر کیا تھا جی جی اپنے آڈر کی ڈلیوری کی حیثیت سے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میں کیا آپ براہ کرم مجھے کھیپ کی پیش کی پیش و رفت کی ترسیل کی مطبوعہ تاریخ کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کر سکتے ہیں جی جی بتائیے میرا آرڈر نمبر یہ ہے جی میں جی جی میں آرڈر نمبر بتا رہا ہوں آپ کو میرا آرڈر نمبر آپ نوٹ کر لیجیے دو چھ پانچ چار آٹھ نو سات آٹھ زیرو دس پانچ زیرو ایک دو تین جی جی جی جی او کے او کے شکریہ یہ جان کر خوشی ہوئی آپ کی مدد کا شکریہ او کے او کے ٹھیک ہے چلیے